हलो आइए आइए मैडम आइए हाँ हाँ हाँ आइए मैडम मैं आपको दिखा देती हूँ स्कूटी हाँ देखिए मैम ये टी वी एस का जुपिटर स्कूटर है और देखिये इसका प्राइस तो वैसे सेवेंटी फाइव थाउज़ेट है हाँ और इसमें आपको देखिए आपको कलर इसमें मिल जाएंगे फीचर्स की बात करती तो फीचर्स मिलेगी आपको इसमें एक तो जैसे गर्ल्स के हिसाब से है तो थोड़ा सा लाइट वेट है लाइट वेट जिसे आप आसानी से आप टर्न कर सकते हैं स्टैंड लगा सकते हैं उस हिसाब से आप को देखिए इस में डिक्की का अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको इसमें अच्छी बड़ी सी डिक्की मिल जाती है जिसमें अच्छा स्पेस मिलता है और फ्रंट में देखो आप मैम आपको इसपे ये हुक मिल जाएगा जिसमें आपका कुछ भी सामान वगैरह हो तो हैंग कर सकते हैं मोबाइल वगैरह अगर आपको रखना हो गाड़ी चलाते हुए तो एक ये छोटा सा मोबाइल वगैरह रखने के लिए ये पॉकेट टाइप बना हुआ है इसमें आप अपना मोबाइल वगैरह कुछ भी चीज़ें आप छोटी कुछ भी चीज़ें आप रख सकते हैं हाँ माइलेज हाँ देखिये सेवेंटी फाइव तक आपको ये पड़ जाएगी देखिए मैम माइलेज ये अच्छा देती है माइलेज की बात करें तो इसका माइलेज तो बहुत अच्छा है और आपको इस हाँ हाँ हाँ हाँ इतना तो आपको मिल जाएगा इस में माइलेज और हाँ कलर्स भी आप इसमें देख सकते है इस में तो हमारे पास दो तीन कलर अवेलेबल हैं ब्लैक कलर है ग्रे कलर है और ये वाइट कलर है तो आप जो भी कलर चूज़ करते हैं हाँ देखिये अभी तो अवैलेबल नहीं है हाँ अभी तो अवैलेबल नहीं है हमारे पास हम आपको कैटलॉग दिखा देतें हैं कैैटलाॅग में एक बार कलर और बता दीजिए आप जो कलर मांग रहे हैं अगर वो कैटलॉग में अवैलेबल होगा तो हम आपको मंगवा देंगे ठीक है ठीक है हाँ हाँ हाँ मैम फ्यूल टेंक इतना तो रहेगा ही कि आप मतलब आराम से फाइव लीटर पेट्रोल तो पेट्रोल तो आप आराम से कैरी कर सकते हो उसमें हाँ और फ्यूल टेंक के लिए भी जैसे ऐसा रहता है मोस्टली गाड़ियों में ऐसा रहता है कि उतरना होता है डिक्की अपनी ऑपन करना होता है इसमें आपको इसका फ्यूल भी आपका करवा सकते हैं तो हाँ तो आपको मैं कैटलॉग एक बार दिखा देती हूँ आप कैटलॉग देख लीजिए कैटलॉग देखने के बाद अगर आपको इसमें जम रहा है तो जो कलर आप बता रहे है मिल रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको एक महीने का टाइम देना होगा मैं आपको अवैलेबल करवा दूंगी एक महीने में हाँ हाँ मैम आपको हाँ हाँ आपको फाइनेंस हो जायेगा ई एम आई वगैरह आपको सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पर बाकी थोड़ा सा भी जैसे आपको थोड़ा सा साइनिंग अमाउंट कुछ पे करना होगा जैसे बुकिंग अमाउंट जो होता है थोड़ा बहुत कुछ आपको पे करना रहेगा ठीक है ठीक है मैं आपको कैटलॉग बता देती हूँ देखिये मैम ये ये कैटलॉग है आप देख लीजिये कैटलॉग में कैटलॉग में आपको फीचर्स भी गाड़ी के पता चल जाएंगे और कि क्या क्या फीचर्स अवैलेबल हैं और ये भी आप हाँ हाँ मैम हाँ हाँ हो जाएगी हो जाएगी हाँ तो आप ये कैटलॉग में ये देख लीजिए कलर आप मेको चूज़ करके बता दीजिए मैं आपको अवैलेबल करवा दूंगी हाँ हाँ बिल्कुल आप को हाँ हाँ हाँ ठीक है मैम आपको टॉप मॉडल इसका मिल जायेगा ठीक है ठीक है मिल जाएगा आपको टॉप मॉडल इसका हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ हाँ ठीक है आप में अभी आपको ये बुक करवा देती हूँ ये कलर और आपको मेक्स टू मेक्स एक महीने एक महीने में आपको ये कलर अवैलेबल हो जाएगा क्योंकि देखिये अभी फेस्टिवल का टाइम है और बुकिंग तो हमारे पास थोड़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा आपको ये टाइम लगेगा एक महीने का टाइम लगेगा आपको ये एक महीने में ये मिल जायेगा आप थोड़ा सा जो भी साइनिंग अमाउंट कुछ भी आप पे कर दीजिए बाकि आपका इंस्टॉलमेंट वगैरह हो जायेगा इंडियन जी मैम हाँ मैम हाँ एक सौ दस सी सी है इसका इंजेन हाँ ठीक है तो आप हाँ फाइव जी है मैम फाइव जी है हाँ ठीक है मैम तो इसे बुकिंग कर दें इस कलर का बुक कर दें आपका ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैम वो निकाल देंगे निकल जाएंगे वो तो ठीक है चलिए मैं आपका बिलिंग वगैरह सब बना देती हूँ कि अभी आप जो भी डाउन पेमेंट जितना भी आप पे कर रहे पे कर दीजिए और बाकि जो भी है फाइनेंस हो जाएगा तो अभी ये हम कंसल्ट कर लेते हैं आपका मैं बिलिंग कर देती हूँ ठीक है मैम एकता शर्मा नाम से और अभी आप कितना डाउन पेमेंट पे कर रहे हैं ठीक है मैम और सेवेंटी फाइव थाउज़ेन आप फाइनेंस करवा दें ठीक है मैम आपको इस पे कुछ परसेंट इंटरेस्ट भी पे करना होगा ई एम आई के साथ तो हो जाएगा देखिए मैम इस पे इंटरेस्ट आपको नेट टू परसेंट इंटरेस्ट आप को पे करना होगा ई एम आई के साथ ही ठीक है ठीक है ये मैम आपका ठीक है ये मैं बिल आपका बना रही हूँ ठीक है आपने फाइव थाउज़ेन रुपीज़ आप सबमिट करेंगे बाकि आप ई एम आई पे रेंट करेंगे तो ये आपका पूरा मैंने इसपे नोट कर दिया है बिल पे आपके आप एक बार चेक कर लीजिए हाँ हाँ हाँ हाँ बन गया बन गया एकता शर्मा नाम से आप एक बार चेक कर लीजिए हाँ और एक एक कॉपी में आपको दे देती हूँ ताकि जब भी वन मंथ बाद आप अपना डिलीवरी लेने आयेंगे तो आपके पास ये कॉपी रहेगा ठीक है मैम ये कॉपी आप रख लीजिये हाँ ठीक है ये क्यू आर लगा हुआ है हमारा आप इस पे ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिये हाँ आ गए हैं मैम आ गए हैं बिल्कुल आ गए ठीक है ठीक है तो आप हाँ हाँ हाँ आप एक महीने के बाद डिलीवरी ले लीजिएगा और बिल आप साथ में लेकर आइयेगा ठीक है ओके मैम थैंक यू